मेरा सेकिण्ड प्रोडक्ट का नेगेटिव एक्सपीरियेंस ये रहा कि मैंने अभी कुस समय पहले एक पेठी ख़रीदी ती पलंग पेठी तो मैंने मतलब कम पैसों में मिल रहि थी इस चक्कर में मैंने क्या ले लेती हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे तो मैंने सोचा वैसे ये ज़्यादा अच्छे दिन तक चलेगी लम्बी टिकेगी तीन चार साल तो आराम से चल ही जाएगी पर मैं इसको जब से लाई हूँ इस पेठी में मतलब ना इस्क्रू भी ऐसे ढीले हैं पूरा उसका ढक्कन जब पलंग पेठी खोलते तो बहुत काफ़ी दिक्कत आने लगी है और उसके आस पास जो कलर है पेठी का वो भी झड़ने लगा है तो उस में लोहा लोआ टाइप का दिखने लगा है उसकी प्लाई बहुत कमज़ोर है वो पतली पेठी के चक्कर में कम पैसों के चक्कर में मैंने ख़रीद ली पर वो पेठी उसकी जो पट्टियाँ हैं वो बहुत प्लाई वग़ैरह है बहुत पतली है और उस में मतलब आप कितने भी गद्दे बिछा के सो जाओ या बैठ जाओ आवाज़ तो उसका करना ही है बहुत आवाज़ भी कर रही है वो पेठी उस पेठी से बहुत परेशान हो गई हूँ मैंने ग़लती कर दी कि कम पैसों के चक्कर में ख़रीद ली मैं थोड़े और पैसे मिला लेती तो मेरी अच्छी पेठी आ जाती घर पर अब मुझे भुगतना पड़ रहा है अब क्या कर सकते हें अब तो लेई ली है अब चलाना ही पड़ेगा तीन चार साल मजबूरी तो है ही क्योंकि अब उसे फेंक तो सकते नहीं और बदल तो अब सकते नहीं क्योंकि एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है अब मेरा दिमाग़ ही इतनी देर में चला पहले ही ऐसा पता होता किसी से मालूम कर लेती तो थोड़े वो हो जाता आइडिया हो जाता कि हाँ ख़रीदनी चाहिए ये वाली कि नहीं ख़रीदनी चाहिए पर ठीक है अब जो है अब यही चलाना पड़ेगा सब से बुरा एक्सपीरियेंस रहा मेरा ये पेठी ख़रीदने का अब मैं कभी अकेले पेठी मेठी नहीं ख़रीदने जाऊँगी किसी को साथ ले के ही जाऊँगी चलो धन्यवाद